ہیلو کیا میری ڈرائیور صاحب سے بات ہو رہی ہے وہ سر ہم نے آڈھے گھنٹے پہلے ایک آٹو بک کیا تھا بہت دیر ہو چُکا ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے ہمارا قریبی راستہ ہے وہ بہت خراب تھا تو ہمارے دوستوں نے کہا تھا کہ تم آٹو بک کر لو وہ آ جائے گا اور وہ ابھی تک آپ آئے نہیں ہیں تو آپ جلدی آ جاتے تو آپ کا شُکریہ ہوتا ہمیں ایئر پورٹ کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے اور آپ کہاں پر ہیں آپ کو کتنی دیر لگے گی آنے میں آپ جلدی آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا ہمیں ایئر پورٹ کے لیے بہت زیادہ ہی دیر ہو رہی ہے ہم نے آدھے گھنٹے پہلے بک کیا تھا تو آب آ جاتے تو آپ کا بہت بہت شُکریہ ہوتا بہت بہت شُکریہ آپ کا آپ جلدی سے آ جائیے